दिक्खो यरा जियां तुसें आखेआ मी फोटोग्राफरी दा शौंक कि'यां पेआ में दस्सना कि जेल्लै में बचपन च दिखदा हा कि टी वी च दिखदा हा में फिल्मां दिखदा हा ते ओह्दे च चलो चित्तर दिखदा हा कि ओह् लोक कि'यां खिच्चदे न केह् ऐ एह् दूरा दूरा दिखदा हा कि एह् ऐ केह् चीज ऐ कि'यां इसी कैमरा ऐ शौंक ते बचपन थमां गै उस प्रेरना मिली फिल्मां दिक्खियै जां न्यूज दिक्खियै जेल्लै बलास्ट होंदा हा ओह् कोई न्यूज औंदी में दिखदा रौंह्दा हा भाई ऐ केह् ऐ एह् फिर सानू शौंक बी ऐ ही कैमरे दा ते में ओह् दिक्खी थोह्ड़ी प्रेरणा मिली के में आखेआ में बी एह् ट्राई करना मतलब कि दसमी में दसमी पढ़दा हा उसलै बी मिगी बड़ा शौंक ही दिक्खने दा कैमरे दा जेह्ड़ा कोई दिखदा हा में स्कूल च बी मी कैमरा खिचदा हा में जेल्लै मुड़े जंदे जंदे हे छोटा कैमरा होंदा हा रील आह्ला ओह् लेई जाना ते जेल्लै में सारे दा फोटो खिचदा हा ते सारें दा फोटो खिचदा हा लेकिन मीं खिच्चने दा बड़ा शौंक ही खिचवाने कुछ लोकें गी होंदा ना खिचवाने दा शौंक ते मी ना खिचने दा बड़ा शौंक ही ते उस चक्कर च मिगी प्रेरना मिली कन्नै मे टी वी चैनल दिखदा हा फिल्मां दिखदा ओह्दे च बी केह् के्ह कैमरा कि'यां फिल्म बनी होनी कैमरे नाल जियां दसमीं पास होई जाहरमीं बाहरमी ते जाहरमीं च में कुदै ब्याह् श्याह् मुड़े बड़े लोक ब्याह् दी कैस्ट दिक्खा दे होने ब्याह दी कैस्ट चला दी ऐ एह् कि'यां बनी होनी कोई बंदा ही में ओह्दे कन्नै गेआ में आखेआ मी बी लेई चल ओह् आक्खा दा चल मेरे कन्नै फिर ओह्दे कन्नै में लाइट शाइट पकड़ी कन्नै पढ़दा रेहा ते कन्नै कैमरा उन्नै मिगी खाल्ली पैह्लें कैमरा ले फिर में पैह्ली बारी कैमरा चलाया जेल्लै ब्याह दा कैमरा में ओह्दे बल्यूफेंडर च दिक्खेआ में आखेआ यार एह् कोई चीज ऐ कैमरा ऐ आस्ते आस्ते आस्ते फिर में उस दी कैमरा पूरा आई गेआ मिगी फिर में इक दो कम्म कीता उद्धर कताब पेदी कैमरा होंदा हा इक कसीनो ओह्दे च रील पौंदी ही ओह् में कसिनो दी कताब पढ़ी कैमरे दी कताब पढ़ी कताब कताब पढ़ी पढ़ी मगर मेरा ऐम जेह्ड़ा हा मेरा ऐम ही कि में न्यूज चैनल च जाना बाकी फोटोग्राफरी करनी ऐ मगर न्यूज चैनलजेह्ड़ा हा मेरा ऐम ही कि में न्यूज चैनल च जां कोई शूटिंग करनी ऐ फिर में किते जा रेहा ते मिगी इक पी सी आई कम्पनी ऐ पाइजन केसटन इंडस्ट्री उत्थे मिगी कैमरा मैन दी इ'यां मिली ते में उत्थे पैह्ली बार गेआ असीस्टैंट बनियै ते ओह् कैमरा में में कैमरा उद्धर चलाया एल्बम कीती में ते उ'नें आखेआ तू साढ़े कोल कम्म कर ते जेह्ड़ा उं'दे कोल पराना कैमरा मैन ही ओह् पैसे ज्यादा लैंदा हा ते मिगी उ'नें पंज सौ रपेआ दित्ता पैह्लें दिन दा भाई एह् लै पंज सौ रपेआ शूटिंग दा में खुश होई गेआ में आखेआ चलो मी में शूटिंग कीती ऐ एल्वम कीती ऐ कन्नै मिगी पज सौ मिली गेआ इक में फिल्म इंडस्ट्री पुज्जी गेआ डोगरी फिल्मां जा डोगरी एल्बम होंदी ओह् में बड़ी शूट कीतियां शूट करने दे बाद फिर में थोह्ड़ा में आखेआ नेईं हून में मीं थोह्ड़ा शौंक ते मिगी न्यूज मैन बनने दा हा फोटोग्राफरी करने दा शौंक ही में ते में जेल्लै दो ज्हार सत्त च पेपर च कम्म करदा हा अलसफा पेपर ऐ बड़ा बड्डा पेपर ऐ श्रीनगर दा ओह्दे च में फोटोग्राफरी करने दी नालेज होई गेई फोटोग्राफरी मिगी ओह्दे च कैमरा मैन दी जगह मिली गेई ते फिर में कम्म करा ते में इ टी वी इक चैनल ही उद्धर रपोर्टर ही राजन वैध ते उ'नें मिगी आखेआ कि तू मेरे कोल अजें कम्म कर ते जेल्लै होग में तुगी पक्का करी लैगा तु मेरे कोल कम्म कर में बी आखेआ कि चलो में इक पेपर च बी कम्म करना होन्ना उसलै जेल्लै लोक फ्री लांदे ओह् तिन्न चार जगह् करी सकदे में बी कीता फ्री लांस कम्म ते दो ज्हार अट्ठ च बम बम बोले च मेरी गल चला दी ही परमानेंट ते मिगी दो ज्हार अट्ठ च जेल्लै बम बम बोले ही में में इन्जर्ड होएआ मिगी बुल्ट बज्जेआ मेरे बांह् च बुलट बज्जने दे कारण ते मी ई टी वी च मीं चैनल च परमानेंट जगह मिली गेई ते में दो ज्हार अट्ठ च ई टी वी नेटवर्क जो एल्लै बल्के लार्जर नेटवर्क ही उसलै उसलै रीजनल चैनल बड़े हे उंदे हे रामू जी फिल्म तू ओह् रिले होंदा ओह्दे च में दो ज्हार अट्ठ च एज ऐ कैमरा मैन परमानेंट होएआ ई टी वी च तो फिर मे उ'नें मिगी ट्रैनिंग में हैदराबाद ट्रैनिंग करने गी गेआ दिल्ली गेआ ट्रेनिंग करने गेआ फिर उस कारण अज्ज में कैमरा मैन पुज्जी गेआ होर में अज्ज अच्छी जगह् पुज्जे दा कैमरा मैन ते हून जेह्ड़ा में इस टाइम जेह्ड़ा में कम्म करदा ऐ में एल्लै एह् इंडिया दा लार्जर नेटवर्क ऐ टी वी ऐटीन ओह्दे च एज ए प्रिंसीपल कैमरा मैन कम्म करना ओह्दे कोला पैह्लें में ई टी वी च कम्म कीता फिर जी न्यूज कम्म कीता न्यूज ट्वांटीफौर च कीता दूरदर्शन कीता हाल में अगस्त म्हीने टी वी ऐटीन ज्वाइन कीता एज ऐ प्रिंसीपल कैमरा मैन होर में एल्लै उद्धर अच्छी प्रोफाइल च कम्म करनां मेरा अच्छा स्टेट्स ऐ होर में न्यूज ऐटीन दे एल्लै प्लेटफार्म दा लार्जर नैटवर्क ऐ इंडिया दा ओह्दे च में एज ए कैमरा मैन कम्म करदा